مجھے الگ الگ زبان سیکھنے کا کافی شوق ہے ثقافتوں میں رہنے کا کافی شوق ہے الگ ثقافتوں سے رو برو ہونا کافی دلچسپی ہے ایسا ہی میرا ایک سفر گجرات کا رہا ہے وہاں کی ثقافت اور زبان کافی الگ ہے وہاں کی زبان ہندی سے ہندی سے کافی الگ ہے کچھ الفاظ کل الفاظ میچ کر جاتے ہیں جیسے تھوڑی بہت بات چیت میں سمجھ داری آ جاتی ہے لیکن کافی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتے تو کافی دقت آتی ہے ان سے رابطہ قائم کرنے میں